नमस्ते किस चीज़ पे चाहिए उसके लिए भाई कागज़ लेने आना पड़ेगा आधार पैन कार्ड प्रॉपर्टी के कागज़ घर आँय क्या ऐसे नहीं मिल पाएगा ऐसे नहीं मिल पाएगा सारे कागज़ लाइये आधार कार्ड पैन कार्ड फिर कागज़ मिल जाएगा कितना रुपैया चाहिए इतना नहीं मिल पाएगा पाँच लाख रुपैया मिल जाएंगे घर का अपना कोई चोना वोना लेते आओ परसेंट बारह परसेंट इतने चलता है मैम आप दस परसेंट दे देना ठीक है ठीक